जीवनमे सबसे बेसी हम महत्त्व दै छियै काज करैपर आओर बाल बच्चापर भी महत्त्व दै छियै लेकिन काजपर बेसी महत्त्व दै छियै किए कि मेन छै हमर काज नै करबै तऽ फेर हमर घर दुआरि कोना चलतै तेँ दुआरे काजपर कनी बेसी ध्यान दै पड़ै छै बालो बच्चापर ध्यान दै छियै बालो बच्चापर महत्त्व छै बाल बच्चा घर परिवार खाना पीना हर चीजपर महत्त्व दै छियै लेकिन काजपर कनी बेसी महत्त्व दै छियै किए कि दू पैसा कमेबै नै तऽ कोनाकऽ चलतै हमर घर परिवार बाल बच्चा कोना चलतै तेँ लए कऽ काजपर कनी बेसी महत्त्व दै छियै काजपर टाइम सऽ जाइ छियै टाइम सऽ आबै छियै आ काजपर बेसी कनी ध्यानसऽ टाइम दै छियै किए कि ओइसऽ दू पैसा आबै छै तेँ दुआरे काजपर हम कनी बढ़ियासऽ ध्यान दै छियै टाइम दै छियै ताकि जे काज से दू पैसा आबै छै ओइसऽ रोजी रोटी चलै छै हमर घर चलै छै